हेलौ

माब्ला माब्ला नांगौ अह खैजोनसो नांगौ अह आङो नागिरनांगोन र' माबाखौ हारसिंखाय आं हारसिं हानाय नङाना अह मानसि नागिरनांगोन आङो अह अह जानाय लोंनायालाय जानाय लोंनाय

अह उम दे आङो नागिरनांगोन बिसोरबा दा थांगोन ना थाङा गायनो बिसोरखौ सोंनांगोन ना आङो बिसोरखौ सोंना सोंनानैसो ओमफ्राय नोंनो खबर हरनांगोन आं लोगोफोरखौ सोंनानै आं नोंनो खबर हरगोन र' अह बे हाजिराखौलाय बेसे हगोन अह अह ओह अह ओमफ्राय आरो जानाया आरो साहा फिथा होनांगोन दसथासोआव याव औ अह जानाय लोंनाया मोजां जानांगोन आरो जानायखौ मोजां होनांगोन र' उम अह अह अह दे अह जागोन दे जागोन दे जागोन खाराखै अह गाबोन फुङाव थांगोन दे साथथासोयावनो थांगोन दे गाबोन फुङाव अह अह दे

दे दे अह दे हो खै बिघासो हायालाय अह अह सानसेयाव हानाय नङा बिघाब्रैखौ साथाम मानसिजों अह सानसेयाव हानाय नङा उम उम दे अह दे होमबालाय